دُنیا میں سفر کرنا ہر آدمی کو پسند ہوتا ہے کہ کہیں گھومنے جائیں کہیں مزے کرنے کے لیے جائیں لیکن میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ ایک بار میں حج ضرور کروں اور میں مکہ شریف کا سفر کرنا چاہتا ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ دُنیا کے تمام مسلمانوں کی یہی خواہش ہوتی ہے اور اِس خواہش کے لیے بہت سارے لوگ کوششیں بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ محنت بھی کرتے ہیں تاکہ اُن کا یہ خواب پورا ہو جائے میں بھی اِس کے لیے خوب کوشش کرتا ہوں اِس لیے اِس کے لیے اپنے پیسے جمع کرتا ہوں اور جو بھی کاغذات وغیرہ ہے وہ بنانے کے چکر میں پڑا ہُوا رہتا ہوں اور مجھے اپنے خُدا سے اور اللہ تبارک و تعالی سے اُمید بھی ہے کہ میں اِس سفر کو ضرور جاؤں گا اور میں اِس کے لیے دُعا بھی کرتا ہوں کہ میں اِس سفر کو ضرور پورا کروں اور یہ میری زندگی کا بہت اہم حصّہ بھی ہے اور میرے لیے ایک عبادت بھی ہے جس کے لیے میں دِن رات محنت کر رہا ہوں اور مجھے اُمید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اِس منزل تک ضرور پہنچائیں گے جس کا میں سفر کرنا چاہتا ہوں اور میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی میرے لیے دُعا کریں کہ میں اِس سفر کو ضرور پورا کروں